मुझे घर का खाना बहुत ही पसंद है और मैं खाना जैसे जो इंडियन फूड होता है न भारतीय फूड वो मुझे ज़्यादा जा पसंद है और मैं इसे अपने अपने घर अपनी फैमिली अपने फ़्रेंड्स के साथ खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ जो होता सब्जी रोटी दाल चावल है मैं इसे ज़्यादा पसंद करूंगी और सलाद क्योंकि ये हमें स्वस्थ बनाता है अगर हम स्वस्थ है तो ही हम सुखी है और खुश है जिससे हमारे पूरे परिवार हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों को इफेक्ट पड़ता है कि हम बीमार है तो वो भी उदास हैं मतलब और अपन खुश है तो वो भी खुश हैं इसलिए मैं दाल चावल सब्जी रोटी फ्रेश खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ वो भी घर का बना वो भी अपनी मम्मी का अपने हाथ का बना खाना मैं ज़्यादा पसंद करूंगी और प्रेफर भी करूंगी कि सभी लोग वैसा ही खाना खाएं अपने घर में मम्मी के हाथ का बना स्वच्छ खाना क्योंकि बाहर के खाने में बहुत ज़्यादा ही मिलावट आ रही है जिससे हमारे स्वास्थ्य में नुकसान हो सकता है तो कृपया कर घर का ही खाना खाए घर का खाना और घर में ही खाना पसंद करूंगी